हैलो हा मां तव्हांखे फ़ोन कई आहे छो की मां हाणे मां तव्हांजी यूजर आहियां तव्हांजे गैस एजेंसी में मुंहिंजो घर में गैस ईंदो आहे लेकिन मां पहिले इंदिरा नगर में रहंदी हुअमि हाणे मां आलम बाग़ में शिफ्ट थी वई आहे त मुंहिंजो जेको पतो आहे हो मां आधार में बि अपडेट करवाया थी बट माने हाने हीअं चाहिंदमि की तव्हां मुंहिंजो कंज्यूमर नंबर नोट कयो उन जो नंबर अथव हिकु ॿ टे चार और आधार में अपडेट अथव मुंहिंजो तव्हांजो इन आईडी ते लिखियलु नंबर बि अपडेट अथव त कॉलिंग नंबर त तव्हां मूंखे इन में फ़ोन करे की मुंहिंजी अपडेट ॾेई वठो और तव्हां चवंदो त मां ऑनलाइन बि उन खे अपडेट कराए रखंदमि बट मूंखे हाणे पंहिंजो गैस सिलैंडर पंहिंजे ऐं इंदिरा नगर जे एड्रेस में न खपे करे मूंखे आलमबाग़ जे एड्रेस में खपे और मुंहिंजे घर में शादी आहे वियांउ आहे त मां चाहींदमि की जल्द खां जल्द तव्हां हीउ कमु कयो